हेलो अहाँ आओरके कोनसब परब चलैए मि मिथिलामे कोनसब परब चलबै छिए अच्छा हाँ अहाँ आओरके तऽ बढ़िआँ परब होइए हाँ हाँ हाँ तऽ अहाँके परब बढ़िआँ होइए अहाँ आओरके बढ़िआँ परब होइए हाँ छै छठि आओर तऽ बेसी मनबै छिए अहाँ आओरके हाँ अहाँ आओरके परब बढ़िआँ होइए

कोना मनाबै छिए चौरचनो मनबै छिए कि चौरचनमे कोना चढ़ चढ़ावा करै छिए तऽ छाँछिओ उठाबै छिए हाँ हाँ अहाँ आओरके बढ़िआँ परब होइए

अहाँ आओरके मिथिलामे बहुत परब आबैए लागैए ईसब ई ईसब परब जे सुनै छिए ने हमरा आओरके बड़ा बढ़िआँ लागैए ईसब परब

अच्छा ठिके छै तऽ बहुत बढ़िआँ लागैए ई सबचीज